میری زندگی میں سب سے مہم جو سفر دارجلنگ کا سفر رہا ہوا یوں کہ اپریل دو کی صبح کو ہم ساتھیوں نے ارادہ کیا کہ آج ہم کہیں سیر کو جائیں گے میٹنگ ہوئی جس میں یہ بات طے پائی کہ ہم ڈارجلنگ ویسٹ بنگال کا سفر کریں گے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہم پہلی بار کسی پہاڑی علاقے کا سفر کرنے جا رہے تھے اور یہ ہماری زندگی کا ایک اہم بلکہ مہم جو سفر کہیے جس نے ہمیں بہت پرجوش بنایا تھا خاص طور سے وہاں کی اونچی اونچی پہاڑیاں سبزہ زار وادیاں گہری کھائیاں اور رنگ برنگے موسم جو ہمارے لیے باعثِ دلکش دلکشی تھی ہم صبح کو فجر کی نماز کے بعد اٹھے اور ناشتہ کر کے بس اسٹیشن پہنچے ہم میں سے دو ساتھیوں نے ٹکٹ بک کیا اور پھر ہم چھ ساتھی مل کر بس پر بیٹھے اور اپنے گاؤں سے روانہ ہوئے گاؤں سے روانگی کے بعد تقریباً دو گھنٹہ ہم نے مسلسل سفر کیا

اس درمیان ہم نے بہت مزہ کیا خاص طور سے ہماری سیٹ کھڑکی کے پاس ہوئی جس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل رہا کہ ہم راہ چلتے راستے کی راستے کے کناروں پر جو پھلواریاں تھیں جو باغیچے تھے ان سے لطف اندوز ہوتے گئے بالآخر ہم اپنے سفر کا ہم نے اپنے سفر کا اختتام گیارہ بجے بنگال میں کیا وہاں سے ہم نے پھر ڈھائی گھنٹے کے سفر کے لیے دوسری گاڑی ریزرو کی اور اپنا سفر شروع کیا اس کے بعد جب ہم نے دارجلنگ کا رخ کیا تو اس وقت ہماری خوشی کا کوئی شمار نہیں رہا کہ ہم نے زندگی میں پہلی بار ایک خوبصورت حسین پہاڑی علاقے کا رخ کیا تھا ہم ابھی اپنی منزل سے بہت دور ہی تھے کہ ہمیں اپنی منزل کی کشش اپنی جانب کھینچنے لگی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہر طرف بکھرے ہوئے سبز مائل جنگلات پھول پتے اور رنگ برنگ کے مکانات نے ہمیں بہت پرجوش بنایا اس سفر کی خاص بات یہ رہی کہ ہم زمین سے نو ہزار فٹ اوپر بہت مزے کیے اور وہاں دو دن گزارا جو ہماری زندگی کا سب سے اہم اور دلکش سفر رہا